नमस्ते जी जि'यां कि मेरा कोशन हून आया भला ऐजुकेशन सिस्टम च केह् प्रॉवलम न बच्चें तांईं जेह्ड़े बच्चे स्पैशल च आई जंदे जेह्ड़े बच्चे स्पैशली एबल्ड न जियां कि कोई अ'न्ना ऐ कोई सनोचदा नी उसी उं'दे तांईं केह् केह् केसिस न ते पैह्लें ते ऐजुकेशन सिस्टम ऐ न जेह्ड़ा साढ़ा इध्दर दा ओह् ते नॉर्मल स्टूडैंट तांईं गै खराब ऐ ते बकियें दी केह् गल्ल करचै जेह्ड़े कि जेह्ड़े कि हून डिसेवल्ड बच्चे न ते एह् जेह्ड़ा साढ़ा ऐजुकेशन सिस्टम ऐ एह् जेह्ड़े नॉर्मल ए स्टूडैंटस उनेंगी बड़ा ओह्दे तांईं करदे ओह्दे तांईं बड़ा खराब ऐ एह् सिस्टम ते उंदी नीड़स बी बड़ी मुश्कला कन्नै पूरी कीती जंदीआं ते बाकियें दा ते तुस छोड़ो गै ना ते जेह्ड़े कि बच्चें तांईं बड़ा जेह्ड़ा कि बच्चें तांईं बड़ा गै मुश्कल ऐ पर उ'नेंगी उनेंगी उंदे तांई आस्ता आस्ता स्कूल ते खु'ल्ला करा दे न पर साढ़े जम्मू च ते इक्कै स्कूल ऐ जेह्ड़ा कि रिहाड़ी जाइयै ऐ स्कूल ऑफ लाईमलैस्स ते गौरमैंट गी उंदे बच्चें तांईं बी कुछ न कुछ करना चाहिदा इन्नियां स्कीमां करा दे ओ करा दे ते स्कूल बी खोह्ल्लना चाहिदा जि'यां कि गौरमैंट स्कूल होंदे जेह्ड़े उध्दर गै इक थोह्ड़ा जेहा सैक्शन करी लैन बक्खरे पास्सै जिध्दर जेह्ड़े बच्चे होंदे जि'नें गी सनोचदा नी दखोंदा नी उं'दे तांईं कुछ करी सकन ते फिर उंदे बच्चें दी बी परॉगरैस्स होए हुन जियां कि ओह् शीतल देवी ही जेह्दियां दोनें ओ नी हा बाहमां नी हा ते उन्न गोल्ड मैडल लेआंदा इंडियां तांईं ते उसी कुसै उध्दर कुसै फौजिया नै दिक्खेआ हा ते फिर हुन उसी ओह् सब कराया उसी ओह्दी कोचिंग दिलाई ते ते ओह् इन्नी दूर चली गेई बच्ची ते इयां बाकियें आह्लें तांईं बी एह् सब कुछ होना चाहिदा ते हून गौरमैंट गी इयै सब करना चाहिदा गौरमैंट गी स्कूल गै खोह्लने चाहिदे बच्चें तांईं ते फिर ओह्दे बाद स्कूल खोह्लने चाहिदे बच्चें तांईं उं'दी परॉगरैस तांईं भला ओह् अग्गें बड़न जेह्ड़ा हून जेह्ड़ा ए ते जेह्ड़े बच्चे होंदे एह् ते रब्ब दी ओह् होंदी मेह्र होंदी ते हून कुछ कुछ होंदे गॉड गिफ्टड जेह्ड़ा सब कुछ लेई आंदे ते कुछ च कुछ कुछ कमियां आई जंदियां कमियां पेशियां होई जंदियां ते कुछ कुछ च कमियां पेशियां होई जंदियां ते फिर ओह्दे बाद कुछ कुछ च कमियां ते ओह् सब हून गौरमैंट गी गै दिक्खना चाहिदा भला गौरमैंट उ'नेंगी स्कूल खोह्ल्ले उं'दे बच्चें तांईं उ'नेंगी सखाए हून अज कल यूटयूव च मामां निक्के होंदे बच्चें गी फोन फड़ाई ओड़दियां भला दिक्खी लो ते बच्चे दिखदे रौंह्दे ओह् चू चू टीवी ते यू टयूव च ते फिर बच्चे उ'ऐ उ'ऐ भाशा सिक्खी लैंदे फिर ओह् इक इक दो दो साल तक कुछ बोलदे नी जेल्लै ओहे दो दो साल तक कुश बोलदे नी ते जे बोल्लन ते उऐ कार्टून आंगर गै बोलदे रौंह्दे ते फिर के फिर उ'नेंगी सैक्ट्रेटिक डाक्टर कोल दसदे जेह्ड़ा दमाका दा डाक्टर होंदा उसी बलांदे बलूंदे फिर उ'नेंगी आखदे भला पार्क शार्क लेईयै जाओ बच्चें गी ते फिर एह् सब गल्त ऐ ना ते बच्चे गी हर ऐक्टिविटी च रक्खना चाहिदा जे बच्चा बोल्ले ते ओह्दे कन्ने बोलना चाहिदा ते फिर ओह्दे बाद ओह्दे बाद जेह्ड़ा बच्चा बोल्लै ते फिर उसी बोलना चाहिदा ते फिर एह् सब गल्ल होंदी गल्ल बात होंदी ते हून गौरमैंट गी कुछ सोचना चाहिदा ते ओह् करना चाहिदा गौरमैंट गी सोचिये स्कीमां स्कूमां कड्ढनियां चाही दियां बच्चें तांईं बी जेह्ड़े बच्चे स्पैशली डिसेबल्ड होन उ'नेंगी थोह्ड़ा स्पैशल ट्रीटमैंट चाही दा होंदा उ'नेंगी थोह्ड़ा स्पैशल ट्रीटमैंट चाही दा होंदा ते फिर बस उं'दा स्पैशल ट्रीटमैंट करना उं'दा ते उं'दा स्पैशल ट्रीटमैंट उ'नेंगी चाही दा फिर हुन जियां बच्चा होए उं'दे तांई इयां गै करना जियां बच्चा होए उं'दे तांई जियां बच्चा होए उं'दे तांई इयां गै करना ते उ'नेंगी स्पैशल ट्रीटमैंट चाही दा टीचरें गी स्पैशल बक्खरे बक्खरे सैक्शन बनाने चाही दे उनैं बच्चें तांईं भला हुन ओह्बी ते कुसा दे बच्चे गै ना उनैं बी पढ़ना लिखना दूर पुज्जना ते फिर बस हुन इयै अपील ऐ भला बच्चें तांईं स्कूल कालेज़ खोह्ली ओड़ो जेह्ड़े स्पैशली जेह्ड़े हैंडीकैप बच्चे न ते फिर बस